ہندوستانی یونیورسٹیاں اور کالجز طلبہ میں اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں جیسے متعلقہ شعبوں میں تحقیقی تعلیم کی فراہمی یونیورسٹیاں اور کالج کو متعلقہ شعبوں میں تحقیقی تعلیم کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے جن طلبہ کو ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے تحقیقی فعالیتوں کا انعقاد یونیورسٹیاں اور کالجز کو تحقیقی فعالیتوں کا انعقاد کرنے کا موقع دینا چاہیے جہاں طلبہ اپنی تخلیقی اور اختراعی تجربات کو اجاگر کر سکیں صنعتی تعلقات کو مضبوط بنایا جانا چاہیے تاکہ طلبہ صنعتی ماہرین کے ساتھ تعلقات بنا سکیں اور ان کے ساتھ کام کر کے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں اختراعی مراکز کی بناوٹ اور بڑھوتری کرنا بہت اہم ہوتا ہے جہاں طلبہ اختراعات کے لیے لازمی سہولتوں اور تجربات حاصل کر سکیں طلبہ کو مواد اور تجہیزات کی فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے تخلیقی پروجیکٹس کو عمل عملی شکل دے سکیں ان اقدامات کی مدد سے ہندوستانی یونیورسٹیاں اور کالجز طلبہ میں اختراعی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں